ہلو السّلام علیکم جی میری بات گاڑی کے آنر سے ہو رہی ہے جی میں نے کل گاڑی بک کی تھی اک پورنیہ سے پٹنہ کے لیے جی آپ کی گاڑی میں راستے میں بہت ساری دقتیں آ رہی تھیں جی جی گاڑی کا جیسے گیٹ بند نہیں ہو رہا تھا بیچ بیچ میں رک کے بند ہو رہا تھا جی اور جو آپ کا ڈرائیور تھا وہ شاید دارو پی کے گاڑی چلا رہا تھا اور میوزک ویوزک بجا رہا تھا اور ہم سب فیملی کے ساتھ بیٹھے تھے جی جی کمپلین یہ ہے کہ ہم لوگ جو پورنیہ سے پٹنہ جا رہے تھے اس بیچ میں ہم سب کو بہت ساری دققتیں آ رہی تھیں وہی آپ کے ڈرائیور اور آپ کے گاڑی کی وجہ سے جی جی اس لیے ہے کہ ہم جو گاڑی بک کیے تھے آپ کا دس ہزار میں فیملی کے ساتھ جی یہ ساری دقتوں کی وجہ سے آپ پیمینٹ کم کریے جی اور ہم کو وہی پٹنہ سے کل دلی کے لیے گاڑی بک کرنا ہے جی ویسے کتنا جی ایک ہی گاڑی چاہیے جی ایک ہی گاڑی کرنا ہے اس میں ہم رہیں گے امی رہے گی خالہ رہے گی اور سارے دو تین لوگ لوگ رہیں گے ہاں ٹھیک ہے سر وہی ہیلپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ڈرائیور ہے اسے چینج کروا دیجیے گا ڈرائیور دوسرا دلا دیجیے گا اور جو ڈرائیور رہے گا اس سے کہیے گا تو گاڑی میں گانا وانا نہ بجائے اور ٹھیک سے گاڑی چلائے اور گاڑی بھی آپ چیک کروا کے دیجیے گا تاکہ اس میں آگے جا کے کوئی پریشانی نہ ہو کیونکہ لمبی سفر ہے کوئی دقت نہیں چاہیے